असां जे भारत देश में सुठा ऐं नामचीन योगा गुरु आहिनि जीअं त बी के शिवानी भेण थी बाबा रामदेव थिया बी के आयंगर साहिब थिया सतगुरु थिया अहिड़ा असां जा योगा गुरु आहिनि जेके असां जे सॼे भारत खे सुठे नमूने सिखारे सिखारींदा आहिनि योगा ऐं मां चाईंदुमि भई असांखे हिननि खां हिकु दफ़ो फॉलो करे असां खे हिननि मां जाम कुझु सिख्या वठण खपे